निक्के हुंदे अस बैट बाल खेलदे हे ते बैट बाल खेलने दा असेंगी बड़ा ज्यादा मजा आंदा हा उस्स बेल्लै साढ़े कोल बाल्लें दे पैसे नेहे होंदे जेह्की खेलने दा असेंगी चस्का बड़ा हा सबेरे पंज बजे उट्ठी जाना चली जाना रातीं थोह्ड़ी लेट आना घर आह्ले सट्टां बी चलांदे हे लेकिन तां बी जेह्ड़ा खेलने दा मजा ओह् खेलने दा मजा केह् हा ते अज्ज कल्ल में दिक्खना हुंन्ना अस खेलने खूलने पैहा पूसा बड़ा लेकिन अस तां बी खेल्ली नीं पा दे ते ओह् चीजां मिगी बड़ी शैल लगदियां कि जेह्की अस निक्के हंदे खेलदे हे ओह् बैट बाल ते मजा आई जंदा हा ओह् बैट बाल ते मिगी अज्ज बी चेता औंदा कि बैट बाल होई गेआ जि'यां हून निक्के हुंदे अस टॉफियां खंदे हे निक्की निक्कियां असें दस्स रपेऽ लेई जाने ते दस्स निक्की निक्की चीजां लेई आनियां उ'नेंगी लग्ग लग्ग खाना अज्ज कल्ल दस्स रपेऽ लेइयै जाओ कक्ख थ्होंदा गै नेईं ओह् चीजां मिगी बड़ी याद औंदियां न ते शैल बी लगदियां न कन्नै निक्के हुंदे जि'यां अस स्कूल जाने गी रौंह्दे ते अज्ज मिगी ओह् स्कूल चेता औंदा ओह् कि'यां असें कट्ठे बैठिये रुट्टी खानी कि'यां असें टीचरें कोई कम्म देना असें बचना उत्थै क्लासें च बैट बाल खेलना कोई मास्टर आवा दा उस्सी दिक्खना कि हून असेंगी सट्ट चला दा नेईं चला दा ते ओह् चीजां बड़ी गै शैल न जि'यां असेंगी टीचर पैह्लें सट्ट चलांदे हे ते असेंगी गंदे लगदे हे कि यार एह् टीचर असेंगी पढ़ा दे असेंगी मारा दे ते जेह्के टीचर असेंगी कक्ख नेईं आखदे ते असेंगी ओह् बड़े शैल लगदे हे के नेईं महाराज एह् टीचर शैल ऐ असेंगी कक्ख नेईं आखदा लेकिन अज्ज ओह् चीज गलत लगदी कि जेल्लै मतलब बड्डा होई जा ते उस्सी पता लगदा कि यार बाकी आह्ला बच्चा जेह्के दूए स्कूल पढ़े दा ओह् माए मेरे कोलां उ'नेंगी टीचर सट्ट चलांदे हे ते ओह् पढ़ी बी गेआ में नेईं पढ़ेआ ते बाद बेच्च जेह्कियां चीजां पता लगदियां ओह् गलत होई जंदियां इ'यै ऐ ते कन्नै जेह्की होंदियां तुसेंगी होर गल्लां सना में ते जेह्का अस जंदे हे गुल्ली डंडा खेलने ते महाराज मजा आई जंदा हा ओह् गुल्ली डंडा होई गेआ बैट बाल होई गेआ बैट बी कुत्थे हुंदा हा उ'यै लुक्कड़ी हुंदी ही निक्की हारी ते दे बज्जा ते बज्जा नेईं बज्जा ते नीं बज्जा ते एह् ठीक हा अज्ज कल्ल दिक्खो पैसा बी ऐ महाराज सब केश ऐ लेकिन ओह् खेलने दा मजा नीं रेह्दा अज्ज कोई खेलने नीं औंदा ग्राउंड नेह् होंदे दूएं दे मरूदें चढ़ी जाना असें ओह् बी महाराज मस्त मजा ओंदा हा दूएं दे मरूदें चढ़ी जाना मरूद तोआरने सट्टां बी पौंदियां हा महाराज काले पसूड़े बनी जांदे हे गर्मियें दियां छुट्टियां पौंदियां हा ते जि'यां स्कूलेआ निकलदे हे ते जि'यां असें बापस छुट्टियें दे बाद स्कूल जंदे हे ते ऐहा हुंदा हा बंदा बरूप्पा बनी गेदा महाराज काले पसूड़े ते खा दे अम्ब ते मरूद ते एह् मजा बड़ा हा अज्ज ओह् चीजां चेता करनियां होन ते बड़ी शैल लगदियां अज्ज असें बाह्र जाना होऐ नेईं जंदे मोए माएं तुप्प ऐ निक्के होंदे महाराज पंज बजे निकली जाना ते तुप्पे बारां इक्क बजे शक्ल ते बाल इक्कै नेआ नेईं पानी दी सुद्ध नेईं कक्ख खाल्ली खेलना खाना पीना बस्स पढ़ाई नेही औंदी पढ़ाई ते महाराज बड़ी ज्यादा मुश्कल ऐ चलो निक्के हुंदे नीं होई ते हून केह् होई सकदा बाकी सब ठीक ऐ हून ते शैल ऐ चला दा